नमस्ते हमको गोभी चाहिए था कितना रेट है थोड़ा सा कम रेट लगा देती तो अच्छा होता थोड़ा सा और कम कर दीजिये हमको बीस के जी लेना है भिंडी कैसे है भिंडी भी साठ रुपये है पाँच के जी लेना है तो फिर थोड़ा सा कम कर दीजिये ताकि फिर अगर लेना है तो मै ले सकती हूँ न बहुत ज़्यादा है अभी थोड़ा और बताइये कम और चाहिए न अदरक मिर्चा यह सबका रेट कितना होगा ठीक है एक के जी चाहिए नहीं नहीं यहाँ थोड़ा प्रोग्राम है न वहीं पर चाहिए एक के जी अदरक चाहिए तो थोड़ा हाँ तो रेट थोड़ा कम कर दीजिये तो ठीक है कितना देंगी आप उसी रेट का बता दीजिये फिर ठीक है लगा दीजिये और मिर्चा कितने का है जी दस के जी चाहिए

चलिए ठीक है लगा दीजिये और आपके पास कुछ लौकी उकी है तो उसका रेट आप बता सकती हैं तो आप रेट बता दीजिये सब पाँच के जी छः के जी चाहिए आप रेट बता दीजिये बस थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए लगा दीजिये सब आप अगर हमको दोबारा चाहिए तो फिर आपके यहाँ हम ले सकते हैं ठीक है हम आ रहे हैं लेने के लिए नमस्ते